हेल्ल' औ मादै नै आङो माबानिफ्राय बुंदों सिमलानिफ्राय नोंसोरथ' फुं फुङाव फिथा सावबाय थायोना ओमफ्राय आंनो फिथा नांगौमोन ओं ओमफ्राय आंनोथ' गोबां नांगौमोन ओमफ्राय मा मा फिथाखौ सावो ओरैनो ओमफ्राय इसे बे मोनथामखौ सावो आरोना ओमफ्राय बेसेना बेसे बेसे ए आंनो मोनथामखौबो नांगौमोन ओमफ्राय एसे गोबाङै नांगौमोन मोनगोन ना मोनाथाय आङो आलासि जानो थांनो नागिरदोंमोन गुबुन जायगायाव मोनसे हाबाफारि दंमोन बेनि थाखाय आंनो फन्सासथासो एन्थाब ओमफ्राय लावदुमखौबो नांगौमोन फनसासथासो खैथासोआव खुलियो दखानखौ नोंगौ ओमफ्राय सावख'नायासो बेसेबां सावख'नो हागोनथाय अ नंगौ ओमफ्राय ओमफ्राय जायगायासो बबेयावमोन नोंनिया बबे मोनसे दखाना मोनथाय अ लोखि बाजारनि बबे खिनियाव लोखि बाजारावथ' अनेकथा फिथा दखान दङ नालाय सासे लोगोआसो नामबारखौ होदोंमोननालाय आंबो मादैखौसो नेनायखाय अ साहा खैजा ना अ होनबाना नों एसे एडभान्स फैनानै फिथाखौ सावफैग्रोनो हागोन ना अ होनबाना नोङो एसे थाब फैनानै फिथाखौ सावफैग्रोदो ओमफ्राय आङो सातथासोआव थांनानै ओमफ्रायो लायनोसै ओमफ्राय पेकिं खालाम खाना दोनबानो जाबाय एसे आथुराव नांगौ नालाय अ दे जागोन दे होनबा मादै नोङो फिथाखौल' सावनानै दोनदो ओं उनाव माबायाव मबाइलखौ लाबोफाबानो जाबाय नों मबाइलखौ न'आव बावबोबाय लोगो मोननाय नङा सिनायनाय नङा नालाय आं ओं अ दे ओं दे